हांवें एक बॉटाची वॉच घेतलेली वॉच बरी आसा सगळें बरें आसा फक्त तिचें सकयलो सॅन्सर आसा तो केन्ना केन्ना ऑटोमॅटीक ऑन जाता सो तेका लागून तें म्हाका मातूय आवडोना